चुनाव जे टाइम ते मूंखे इलाही मुश्किल जो सामनो करिणो पियो चुनाव जे टाइम ते गर्मी ॾाढी पिए पेई गर्मी सां जेको आहे हालु बेहालु हुओ लेकिनि तॾहिं बि मां सोचे वेठी हुअमि कि मूंखे वोट ॾियण त ज़रूरु वञिणो आहे और मां पंहिंजे पाण खे ढके करे पाणीअ जी बोतल खणी करे मां जेको आहे पंहिंजे घर सां ओट ॾियण वेई हुअमि और वोट ॾियण लाइ मां पाणि त वियमि पंहिंजे अगल बगल जे माण्हुनि खे बि पंहिंजे पाड़े वारनि खे बि उन्हनि खे चई करे वोट ॾियण ॾाढो ज़रूरी आहे इहो चई करे पाण सां गॾु हुननि खे बि वठी वियमि और चुनाव जे महिल त सभु कोई बि साधन न हूंदो आहे जिते माण्हू वञे त हिन लाइ पंधु ई मूंखे वञिणो पियो जाते मुंहिंजो सेंटर हुओ और सेंटर में जॾहिं मां पंधु करे पहुतमि त हुते ॾाढी वॾी लंबी लाइन लॻल हुई और हुते पंहिंजे सेंटर जे अंदरि पंहिंजे रूम खे रूम नंबर खे ॻोल्हण में बि मूंखे दिक़त जो सामनो करिणो पियो लेकिनि तॾहिं बि मां ॻोल्हे करे पंहिंजे सेंटर ताईं पहुतमि और पंहिंजे रूम नंबर खे ॻोल्हियो और हुते वञी करे मां वोट ॾियो और वोट ॾेई करे जॾहिं निकितमि त तॾहिं बि मूंखे पंहिंजे घर ताईं पंधु अचिणो पियो लेकिनि मां हुनखे पंहिंजी ज़िमेदारी ज़िमेदारी समुझी करे मां हुनखे पंहिंजो पूरो कयो